हमर इसकुलमे हर भाषा हर किताब पढ़ायल जाइ छलै ओइमे सँ हमर राष्ट्रभाषा हमर विषय हिन्दी छलै ओ एकटा सर पढ़ाबै छलखिन हँ जे बहुत ही समझा कऽ पढ़ाबै छलखिन हँ आओर व्याकरण हिन्दीके हरेक चैप्टरके क्वेस्चन आन्सर पढ़ाइ आओर सब पूछबो करै छलखिन हँ हरेक दिन ओ क्लासमे आबिकऽ अच्छासँ पढ़ाबै छलखिन हँ ओ हरेक क्लासमे समझाये कऽ पढ़ाबै छथिन क कतेक सर होइ छै ने जे ओनाहिते पढ़ा दै छै तेना नहि पढ़ाबै छै बहुत ही समझाके पढ़ाबै छलखिन हँ आओर हमर गणितके सर तऽ एके घण्टाके लेल आबै छलखिन हँ लेकिन एतेक अच्छासँ पढ़ाबै छलखिन हँ की सब बच्चाके समझमे आबि जाइ छलै आओर जब तक समझमे नहि आबै छलै ने तब तक ओ पढ़ैबिते छलखिन हैं सर आओर सबसँ पूछबो करै छलखिन हँ जे जे आबि गेल ने समझमे तऽ हमसब जब तक हँ नहि कहै छलियै तब तक सर समझाबैत रहैत छलखिन हँ तऽ हमसब जब हँ कहि दै छलियनि तऽ सर कहै छलखिन की फॉर्मूला याद कऽ लेबाके छै तऽ हमहुँ सब फॉर्मुला याद कऽ लै छलियै ओइके बाद सवाल बनि जाइ छलै हँ आओर जहाँ दिक्कत होइ छलै तऽ हमर सर बता दै छलखिन हँ जभिये हमरा सबके दिक्कत होइ छलै तऽ सर कहै छलखिन हँ की जब दिक्कत हैत तब हमरासँ पूछि लेबैके छै तऽ हमसब जाके पूछि लै छलियै हँ आओर एहन सन कोनो बात नहि छै जे सर नहि बताबै छलखिन हँ बता दै छलखिन हँ ओइके बाद हमर छलखिन हँ सामाजिक ज्ञानके सर जे समाजसँ लऽ कऽ मतलब की पढ़ाइ सँ विषय वस्तुके बारेमे भी आओर पढ़ाइ समाजिक ज्ञान भी दै छलखिन हँ कहै छलखिन हँ की एना उठक बैसक चाही एना दुनिआमे ई भऽ रहल छै ओ भऽ रहल छै बहुत सारा बात समझाबै छलखिन हँ आओर समान्य ज्ञानो भी दै छलखिन हँ एहन कोनो बात नहि जे मतलब की जे दुनिआँ देश सब बढ़िके हेतै लेकिन समाजके बारेमे हम केहन छियै सब एहसास कराके एकदम समझाके पढ़ाबै छलखिन हँ जेना कहल जाइ छै जे नहि ओ सर पढ़ाबै छै से नहि छलखिन हँ हमर सब सर बहुत ही अच्छासँ पढ़ाबै छलखिन हँ आओर एकटा आओर सर छलखिन हँ जे जे इंग्लिश पढ़ाबै छलखिन हँ ओहो सर बहुत अच्छा पढ़ाबै छलखिन हँ ओहो सर बहुत नीक छलखिन हँ एकदम समझा समझाके पढ़ाबै छलखिन हँ लेकिन ओ बच्चा ओइमे जादा रुचि नहि देखाबै छलै हँ ओइ लऽ जादा हमरा सबके क्लासमे जादा हमरा सबके अथीमे वर्गमे हिन्दीएसँ पढ़ैल जाइ छलै हँ आओर किछु जादा किछु नहि आओर हमर राष्ट्रभाषा तऽ हिन्दी अइ ने ओहिके लेल जादा इसकुलमे हिन्दी पढ़ैल जाइ छै व्याकरण पढ़ैल जाइ छै आओर सामाजिक विज्ञान पढ़ैल जाइ छै विज्ञान पढ़ैल जाइए विज्ञानो पढ़ैल जाइए भूगोल पढ़ाबल जाइए जाहिमे कहल बताबै छै की दुनिआमे की सब चीज छै जकरा हम उपयोग कऽ सकै छी दुनिआमे कोन कोन पेड़ लगाबऽके चाही पौधा लगाबऽके चाही ई ओइसँ हमरा हमर चारू तरफ पर्यावरण पायल जाइए जाहिसँ हम जिन्दा रहै छी ई हरेक इंसानके कहल जाइ छै की पेड़ लगाबऽके लेल हमर सरो कहै छलखिन हँ की घऽरके आसपासमे पेड़ लगाबऽके लेल आओर हुनका रोज पानि देबऽके लेल ताकि ओ गाछ जल्दीसँ बड़का भऽ जाइ आओर ओ हमरा सबके ऑक्सिजन प्रदान करै